ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی کا اہم رول ہو گیا ہے چاہے وہ رابطہ ہو حمل و نقل ہو شعبۂ صحت ہو اور روابط ہو ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی کی شمولیت کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے دور حاضر میں انسان کے لئے وقت کی پابندی ایک اہم ترین حصہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وقت کی بچت ہو رہی ہے پہلے کے لوگ آمد و رفت کے لئے گھوڑا گاڑی بیل بنڈی یا پیدل سفر کیا کرتے تھے جس سے منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کئی دن یا سال لگ جاتے تھے اور ساتھ ہی راستے غیر محفوظ ہوا کرتے تھے دور حاضر میں آج ہم موٹر سائیکل ریل گاڑی ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارا مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو گیا ہے اور راستے بھی محفوظ ہو گئے ہیں دور قدیم میں ایک دوسرے سے جڑنے کے لئے خط و کتابت کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور بعض اوقات کبوتر کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور پیغام کا مہینوں انتظار کرنا دشوار ہو جاتا تھا لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے اپنوں سے رابطہ کر سکتے ہیں